हलो

जी हमारा गाँव हचकुलवा हुआ और हमारे गाँव में हमारे गाँव हचकुलवा हुआ गाँव और गाँव में हमारे सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोग रहते हैं जी हमारे यहाँ छठ होता है दिवाली होती है और रामनवमी मेला होता है चैती मिला होता है दीवाली और अभी होली का सीजन है गर्मी में होली जी यही सब जी जी जी धार्मिक पर्व जी जी जी है मंदिर है पोखर है और मंदिर जी जी छठ पूजा हमारे पोखर पर होती है मंदिर के सामने और रात शाम के हमारे यहाँ की जो भी लेडीस उडीस जो है जी जी जी है भोले बा का है राम जी का है हनुमान जी का है जी जी तो जो जहाँ का पड़ता है लग वहाँ लोग साँझ मिला के जी जी पूजा पाठ करते हैं सुख शांति के लिए जी जी खेती बाड़ी भी होती है और हमारे यहाँ तो अभी नाया में मान लिए मसरूम की खेती होती है अलो वेरा का भी हो जी जी जी मसरूम खाने वाला जी जी हमारे यहाँ मुख्य है गेहूँ है और मक्का है आलू है मुख्य फ़सल है ये जी जी जी जी जी और हाँ हाँ जी जी यह सब तो बिजनस के लिए लोग किए लेकिन मुख्य फ़सल वह है मटर हुआ सब सब्ज़ी में भी जी मटर गोभी आलू बैंगन टमाटर जी करेला अभी भिंडी का सीजन है जी जी पानी है तो हमारे यहाँ अभी चल रहा है पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री योजना के तहत फ्री मुफ़्त बिजली देती है सरकार मोटर से पानी जी जी जी और विशेष सुविधा तो अभी नहीं है विशेष सुविधा अभी नहीं है यही है पड़ता है लेकिन महँगा पड़ता है सरकार की सुविधा है उसका उपयोग हम लोग करते हैं जी जी पोल धंधा ही है तो गड़ा रहा हमारे यहाँ जी जी रोड है जी जी रोड है इस्कूल है नाले हैं जी हर वार्ड में आंगनवाड़ी है जी जी पढ़ाई की भी सुविधा है जी जी ठीक है